हेलो ठीक छै अपन कहू अच्छा देखिऔ ई तऽ छेबे करै लिट्टी चोखा जे सब बुझै छै पूरा पूरा देशमे प्रसिद्ध छै एकर बाद जे छै से अपन हँ अपनासब जे रहै छी जे मिथिलामे जेमहर अपनासबके गाँव छै ओमहर बहुत चीज छै जे प्रसिद्ध छै मिथिलाके मेन मेन चीज छै जेना अपनसबके घरके भऽ गेल कोनो पर्व त्योहारमे अपनासब खजूर आओर ई पूड़ी मलपुआ एहना एहन एहन बहुत चीज छै जेना मेन एकटा तिलकोर आबै छै ओकर चक्का कुमहर कुमहर आबै छै ओकर कुम्हरौरी बहुत चीज छै मिथिलामे जेकि प्रसिद्ध छै बहुत सुन्दर चीज छै खाइमे तऽ बहुत सुन्दर लागै छै हँ अएबे तहन ने हम अहाँके सुआद चखाएब नहि ई तऽ एमहरे अएबै मिथिलाके तरफ तऽ अहाँके बनाकऽ खुआएल जाएत आओर ईसब कतहु जे छै सोचबै जे दोकानमे मिलि जाएत कोनो दोकानसबमे तऽ ओ नहि भऽ सकैए ई अएबै गाँवमे तहने अहाँके मिलि सकत खाइलए आओर लिट्टी चोखा छै जे हँ ई भेल जेना अपनसबके होलीके जे त्योहार होइ छै अपन सबके मिथिलामे एहिमे आमतौरपर हर घरमे ई चीज बनै छै लिअ ई मैदासँ बनाएल जाइ छै आओर होली जे आबै छै एहिमे एहन कोनो घर नहि छै जाहिमे कि ई नहि बनै छै लिअ तऽ अहाँ अएबै तहने ने हम अहाँके ई लागैए ई चिन्नीसँ चिन्नी मिलाकऽ ई बनाएल जाइ छै जी हँ मिठ लागत मिठ बहुत लागत मिठ रिफाइनमे छानल जाइ छै एकरा ई अच्छा एकरा बारेमे अहाँ अहाँ आबू तऽ हम हँ अहाँ अहाँ आबू तऽ हम बताएब एकरा बारेमे ठीक ठीक ठीक